मां नंढपिण खां इलाही डांस कंदी आहियां मूंखे डांस इलाही सुठो लॻंदो आहे मूंखे डांस में नयी नयी शयूं करण सुठी लॻंदियूं आहिनि मुंहिंजे माउ पीउ बि आहे उहो मूंखे वाधारो ॾींदो आहे डांस करण खां सेखारण करण जी क्लासिन में बि मोकलींदा आहिनि मुंहिंजा माउ पीउ मूंखे इलाही वणंदो आहे डांस करण और मां नयी नयी टेक्नीक सिखण खां कोशिशि कंदी रहंदी आहियां की मां नयें खां नओं सिखां पंहिंजे में सिंधी डांस में ॿियो छा नओं करणु खपे उहो बि मां सिखंदी रहंदी आहियां और उन्हीअ खे सुधारण जी कोशिशि बि कंदी रहंदी आहियां की जीअं सुठे खां सुठो डांस थिए असांजी पंहिंजी सिंधी कला जेका आहे सिंधी डांस आहे उहो सभिनी खे वणे ऐं पंहिंजो उनजो नालो थिए